हलो हाँ महाकाल रेस्टॉरेंट से मुझे खाना मंगवाना है मेरे फैमिली के लोग और दोस्त लोग आए उनके लिए दस रोटी चार पराठे आलू गोभे आलू गोभी की सब्जी और पता है मेरा आप पता लिख लीजिए अट्ठासी वी नगर उज्जैन उनको भूख लग रही है से थोड़ा जल्दी खाना पहुंचा दीजिएगा